हाँ वैसे तो मैंने बहुत सी किताबें पढ़ी हैं और मुझे बहुत सी किताबों पढ़ कर सोचने पर मज़बूर भी होना पड़ा है लेक इसी में से एक किताब यह थी जो कि रा जिनके लेखक ओशो हैं और ओशो द्वारा लिखी गई किताब संभोग से समाधि की ओर यह किताब बहुत ही पढ़ने में अच्छी थी और इसमें मुझे नई नई जानकारी और इसे पढ़ कर मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं इसमें इसके जो विचार और जो इसकी बातें हैं जो इसमें लिखा गया है वह बहुत ही अच्छा लिखा गया था क्यूँकि इसके विचार एकदम जो हैं काफ़ी मतलब असली में हैं जो हम जिसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं वो है इसमें क्योंकि कई विचार ऐसे हैं जिसमें हम ग़लत सोचते हैं और जिसको ले कर हम बातचीत नहीं करना चाहते हैं इस किताब को पढ़ने से मुझे पता चला है कि हाँ हम जिस विषय पर बात नहीं करना चाहते थे वो विषय है क्योंकि जिस चीज़ को हम बुरा मानते हैं वो बुरा नहीं है वो एक मतलब प्राकृतिक प्रक्रिया है